आं गोदो सिख्ला देरहांनायनिफ्राय सिखौ दाखादों सोलोंखादों सोलोङै सोलोङै आगरबो रोंदों आं एरनायबो रोंदों दानो आगर सिखांनायबो रोंदों दानो रोंदों मेल्ला सि दाबोदों गर्खा गंब्रैनि सि खम्ब'ल सि बायदि सुनानै दाबोदों बायदिसिना आगर एरदों आं एरखोदों माबा एरखोनाबो लादों आरो साद्रिबो फिसा फिसौ दानायाव आगर एरोमोन आं सि दानायाव पाक्काखा दाबो ओमफ्राय आङो दाबो सिखौ बुरैबाबो एफा एनै दाखाबावो गामसा गुमसा आं जिउआव सि दानायखौनो सोलोंबोखादों एकदम बांसिन आं सि दाबोखादों आरो आं आगरखौबो खास' बिखा दाबोदों आं खास' बिखा आगर दाबोदों आं आं माबा ओमफ्राय मन्जुरि आगर दाबोदों आं दखना दस बाथि ओमफ्राय बार' बाथि दाबोदों आं ओमफ्राय गान्दु सिबो दाबोदों आं गान्दु सि दाखांनानै ओमफ्राय आरो साद्रि बायदिसिना सि दादोंहाय आं बुंस'नोसो हाया दखना गिदिर गिदिर आं लेखा रोङा सि दानोसो रोंगौ आङो आं सि दाखायो दाबो आङो फिसौफ्रा रोङाबाबो आं फोरोंखायो फिसौफोरखौबो आं बिराद सोलोंबोखादों आं उन्दैनिफ्रायनो रोंखादों सिखौ आं सि दानायावबा आं गेजेन नङा आं गोरोंखा सिखौ रावबो बुंनो हाया आंखौ सि हाबा रोङा होननानै हा दाबालाय बयबो दाखानांगौ सिखौ रावबो दाला हनै सिख्लाफ्रा बायना गाननाय माबा माबि गाननाय बेफोरखौल' सोलोंबाय गैथारला बाजारनिखौल' हाय हायसै बायनानै गाननाय बायनानै जोमनो दानि सिख्लाफ्रा जाथारला उदायथारला सि दानायखौ जोंबायदि सोलोंनो रोंबासोमोन दानि सिख्लाफ्रा उदाया जाथारा गैथारा